आं बिदिनो लोंग्रा लोंग्रा बानायनाय गेजेराव आङो बानाना मिल्क शेक आपेल जुइस नारें लेबुनि सरबत बानायनो रोंगौ बिदिनो नारें बानाना मिल्क शेक बानायनायाव मा मा नांगौ होनबा गाइखेर नांगौ थालिर नांगौ बिदिनो खाजु बादाम खाजु बादाम नांगौ खाजु बादाम बिदि होबा मोजां जायो आरो बिनिफ्राय आरो आपेल जुसावथ' आपेल दै नांगौ सिनि इसे नांगौ सिनि नांगौ बिदिनो आरो माबायाव नारें लेबुनि सरबत बानायनायाव बेयावबो लेबु नांगौ दै नांगौ सिनि नांगौ आरो संख्रि नांगौ बिदिनो दैआव आरो जेनेबा नारें लेबुनि सरबताव दै लानोसै ओमफ्राय बिदिनो जगफोराव बा माबा गिलासफोराव बिदिनो नारें लेबुखौ सेबनानै होनोसै बेयाव सिनि होनोसै आरो सिनि होनानै नांगौ बिबांनि सिनि होनोसै आरो इसे बेनि उनाव संख्रि इसे होनोसै ओमफ्राय गलायसै बिनिफ्राय बियाव जुदि नारेंनि बिगाबफ्रा एफा एनै थांफादोंबा बेखौ सिकिनिजों सरसै आरो मालाबा सिकिनि सरसै बिदिनो लोंनोसै आरो गरम बोथोराव लोंबा बिराद मोजां मोनो आरो बिनि सरबतखौ